ہمارے گھر میں پوئیسا پرندہ نہیں ہے لیکن جنگل میں بہت سارا پرندہ ہے بغل میں جو ہے ج کبو پوسی جو کبوتر پوسے ہوا ہے بہ اچھا لگتا ہے پرندہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن باہر جو ہے گاھ برچھی میں بہت پرندہ ہے طوط مینہ بگلا کوا سارا پرندہ اس علاقہ میں دیکھنے میں لگتا ہے صبح صبح جو ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں گھومنے پرینے کے لیے تو دیکھتے ہیں پرندہ بہت سارے گاھ پودا اودا پہ بیٹھا ہوا رہتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور جو ہے گھومنے میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو طوطا مین کا بگلا سارے پرندہ دیکھتے ہیں